سنٹرل دہلی میں بہت سارے خیراتی ادارے ہیں اور کمیونٹی تنظیمیں ہیں جہاں پر بے سہارا اور لاچار لوگ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے آرام مل ہی جاتا ہے سنٹرل دہلی بھی ان لوگوں کے لیے آرام کی کوششیں کرتی رہتی ہیں میرے علاقے کے آس پاس میں اولڈ ایج ہوم بھی ہیں جیسے پریم پشپ چیریٹیبل ٹرسٹ اور اس طرح ارگنی انڈیا فاؤنڈیشن بھی ایک خیراتی ادارہ ہے اور ابھینو سماج بھی ایک خیراتی ادارہ ہے یہ ادارے یا تنظیمی کمیونٹی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہاں پر تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں بغیر کسی بھید بھاؤ کے اور بغیر کسی تغیر و تبدیلی کے